हाँ मैं हिंदी भाषा में समाचार देखती हूँ और सुनती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा में समाचार सुनना पसंद है और हिंदी भाषा ही पसंद है और मेरे घर में भी सभी को हिंदी भाषा पसंद है और क्यों वही हिंदी भाषा ही सभी को समझ में आती है अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती इसलिए मैं और मेरे घर वाले सभी हिंदी भाषा में ही समाचार देखना और सुनना पसंद करते हैं हमारे क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं के लिए अनेक समाचार माध्यम हैं जैसे आजतक न्यूज़ ट्वेंटी फ़ोर इन न्यूज़ चैनल के माध्यमों से मैं और सभी लोग घर पर बैठ कर आसानी से देश दुनियाँ की खबरें सुन सकते हैं और देख सकते हैं और इनमें अनेक प्रकार की खबरें होती हैं जैसे खेलों से सम्बन्धित रोजगारी से सम्बन्धित और शेयर मार्केट मतलब हर क्षेत्र की वो समाचार होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं सुन सकते हैं घर पर बैठ कर ही